शुरूसँ तऽ सब काम कठिने रहैत अछि लेकिन प्रयास कयलासँ सब चीज होइ छै शुरु शुरुमे खाना बनबय लए चुल्हा तर गेलहुँ पहिने तऽ गैस किएककि स्टोव किछु नहि छलय चुल्हेपर खाना बनबय छलहुँ चुल्हेपर सिखलहुँ जारन काठी लगाकऽ शुरू शुरूमे कहियो हाथ पाकि गेल कहियो कपड़ा ज जलि गेल से सऽ चाहे सब्जी बनबय लए गेलहुँ या पूड़ी छानय लए गेलहुँ तऽ कहियो हाथे पाकि गेल अहिना होइते होइतेमे किछु समय तक एहन भेल तकरबाद खानाके सब चीज सीख लेलहुँ ओकरबाद रहल माँछ शुरूमे खाइ छलहुँ बनबऽ तऽ नहि आबय छलय लेकिन प्रयास कयलासँ ओहो सिखलहुँ किछु दिन काटऽमे धोअऽमे दिक्कत होइ छलै लेकिन तब भी अपन प्रयास कयलासँ ओहो सब सीख लेलहुँ सिखलासँ तरय लेल बैसलहुँ तऽ कहियो हाथ पाकय कहियो किछु हुअए लेकिन ओहो सब सीखिकऽ किछु दिन खेलहुँ ताऽ बनेलहुँ आब ने खाइ छी आओर ने बनबय छी सधारण खाना तऽ एखनो बनबय छी खाइ छी या बालबच्चाके खुआबय छी या रिश्तेदार सरकुटुम जे अयला ओयसँ हुनका लेल आओर पैघ खाना बनल तऽ ओहो सब बनबऽमे कोइ दिक्कत आब नहि होइ अछि सब बनाबय छी सब आदमीके खुओबय छी अपनो खाइ छी कोनो भी काम एहन छै जे शुरुसँ तऽ आदमीके असम्भव लागिते अछि लेकिन सिखलासँ सब सम्भव भऽ जाइ यऽ कयलासँ सब काम होइ छै नहि कयलासँ कुछ नहि होइ छै शुरूमे सब सोचय छै जे केना हेतय लेकिन करय लए चलल तऽ सब काम थोड़ा दिक्कत तऽ होय छै लेकिन दिक्कत होइतो मे प्रयास कयलासँ सब सफल भऽ जाइ छै करय लए चलबय करबय तखन ने कोनो काम हेतइ करबे टा ने करबय तऽ काम केना कए हेतइ ओइ लअ कऽ प्रयास करइ छी जेहो नहि होयवला काम रहय यए सेहो काम प्रयास करय छी आओर कऽ लय छी कयलासँ सब हेतय नहि कयलासँ किछु नहि हेतइ अपनो सिखलहुँ आओर आ बालोबच्चाकेजे नहि आबय अछि से सबटा चाहय छी जे कयलहुँ तऽ हमर बालोबच्चा करय बनाबय खाय खुआबय अइसँ बढ़िआँ होइ छै जहिना नाम रौशन कयलहुँ तहिना बालो बच्चा खानामे जतेक अच्छा बनाबय जत्ते अच्छा बनय ओतेक बढ़िआँ होइ छै प्रयास हमर सबके वएह अइ

चाहय छी जे बालो बच्चाके इएह सब शिक्षा दी सिखाबी या सिखबय छी जे धियापुता घरमे अनलहुँ दोसरो घरके बेटी पुतहु ओकरो सबके जे नहि आबय यऽ से सिखाबय छी एते कष्टसँ सिखलहुँ अहुँ सब सीखू अहुँ सब करू जे अइसँ फायदा होयत इएह हमर सबके सोच यऽ नहि सिखता तऽ आओर बढ़िआँ नहि सिखता तऽ हमर की दोष रहत हमरा तऽ जे प्रयास कयलहुँ एखन तक सब भेल या आगु तक चाहय छी जबतक रहत शरीरमे हिम्मत तब तक जे जहाँ प्रयास हेतइ करबे टा करब अइ या सिखबे करब जे नहि आबइत होयत से